हमारे छेत्र में हिन्दी भाषा अधिक बोली जाती है वैसे तो पूरे भारत में बोली जाती है लेकिन हर भाषा मदलब हिन्दी भाषा हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाओं में डीभाईट हो जाती है क्योंकि हिन्दी भाषा वैसे मध्य प्रदेश में सब से ज़्यादा बोली जाती है लेकिन यहाँ पर भी उसको बोलने के कई तरीक़े हैं जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग लोग अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं जैसे कि बुन्देलखंडी इलाक़े में बुन्देलखंडी भाषा निमाड़ क्षेत्र में निमाड़ी भाषा इस तरीक़े की और भोपाल में खड़ी बोली बोली जाती है तो इस तरिक़े के से कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं मध्य प्रदेश में लेकिन कुछ भाषा जो इनकी जो भाषाएं वो हिन्दी से मिलती जुलती ही रहती हैं तो वैसे तो ये हिन्दी ही भाषा बोलते हैं लेकिन सब अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं राज्यों में भी अगर देखा जाए तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा तमिल में तमिल भाषा और केरल में कन्नर भाषा और गुजरात में गुजराती भाषा कश्मीर में कश्मीरी भाषा और सब जगह की अलग अलग रीति रीवाज अलग अलग धर्म के हिसाब से सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं